आं आंनि माखासे बिजाब फरायनाय गेजेरजों जोबथायाव गियानपितआव साफायनाय सुभांगि भड बधिनि भौमर सिजाखाखौ फरायदों बे गांसे जोबोद मोजां सोमोनां सल'मा जाय सल'माखौ फरायब्ला जों बिनाजे भाबिनि जिउ खौरांखौ मिथिनो मोनो मानोना सल'मागिरि सभांगि भड भदिया इंराजि रावखौ बिथिं बेखौ भौमसे खालामदों भौमसे माने हानि रिसि आरो थारैनो आंनि जिउआव आं खाफाल गोनां होननानै बुंजागोन बिथाङा जेब्लानोखि भारतआव सारा भारतखौ बेरायदोंमोन हान्थिदोंमोन हाथेंमोन हेला जिगुजौ द'जि मायथाइनि थामजि जानुवारिआव गेरुवा आस्रमाव फैदोंमोन आं हेला उन्दैमोन ब्रै बा बोसोरनि आरो आबौनि आखायाव हमनानै आं बिनुवा भाबेखौ नुनाय आंहा खाफाल जादों आरो बेनि उनावबो बिनुवा भाबेआ जेब्लानोखि बिथाङा जिउ गारबाय बिथाङा जिउ गारदों महात्मा गान्धीआ लुलांनाय सेवाग्राम खाथियाव एफावनार दैमा सेराव आरो बे जायगायाव आं जिगुजौ डाइजिदाइन मायथायाव नुनायनि आंहा खाफाल जादों आरो बिनि उनावनो जेब्लानाखि गियानपिटजों साफायजानाय सल'मागिरि सुभांगि भद भदिया बौमरसि सल'माखौ आं मोनो बेखौ जोबोद गोसो होना फरायदों आरो बिथांनि जाय जिउ सानस्रि सारा भारतबर्षखौ हान्थिनानै भारतबर्षखौ बेरायनाय आरो भारतबर्षनि जुमिदारफोरनियाव गोबां गोबां हा थानायफोरखौ निखावरि गोरिब बिथाङा होनांगौ होनना बेबायदि मोनसे सारा भारतआवनो बेरायदोंमोन आरो जोंनि नर्थ इष्ट आवबो आं मोन्थिनायाव जिगुजौ बाजिडाइननिफ्राय जिगुजौ द'जि मायथाइसिम बिथाङा दंमोन हेलाना आङो उन्दै समाव बिथांखौ नुदोंमोन बेखायनो बे लेखाया आंजों जोबोद गोहोम गोलैयो आरो सल'मायाव सल'मागिरिया जेब्लानोखि गावनि खोथाफोरखौ गावनो बुंलांनाय बायदि लिरदों हेला महात्मा गान्धीया जेब्लानोखि महात्मा गान्धीखौ जेब्लानोखि नाथुराम गतसेआ गावथारबाय बे खबरखौ मोननाय लोगो लोगोनो बिथाङा जोबोद दुखुजों मोनथाम सोदोब बुंदोंमोन बेनो जाबाय राम राम राम आरो बेखायनो बे लेखाया दिनैबो आंखौ जोबोद गोसोखौ गोजोन होयो आरो बेबायदि आरोबाव जोङो लेखा फरायनो मोनगोन होननानै आं सानो